जोंनि गोदोनि आबै आबौमोननि गामिनि मानसिफोरनि जानाय लोंनाय हुदाफ्रा बांसिनानो संनाय खावनायफ्राव बांसिनानो रुनानै जायोमोन बेबायदि दानि बायदि थाव जिरा मस्ला गोबां बायदि रोखोम मोदोमफ्रु मुवाफोरखौ होनाय जायामोन जेखि बांसिना जेरै थास' आथिंफोर बा बायदिसिना संब्लाबो गोदोनि मानसिफ्रा रुनानैसो सङोमोन अब्लाबो गोथाव जायोमोन ओमफ्राय दा बेबायदि बाहायलिया दानि मानसिफ्रा खालि एउखां सावखां थावजों फ्राय खालामनायखौल' बाहायो बेदिनो खारैजोंबो संनानै जायोमोन जेरै नारजि ओंख्रिफोरखौ खारैजों एरग्लिनानै जायो सबाय ओंख्रिफ्राव खारै होयो बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि मुवाफोरजों बेबायदिनो मोदोमग्रा बिफां लाइफांफोरनि मोदोमग्रा बिलाइफोरजों बिदिनो रुनानै जायोमोन दुनदियाफोर गंगार दुनदियाफोर बायदिसिना होनानै आरो बेबायदिनो गोबांथार ओंख्रिफोरखौ रुनानै अनलाफोरखौ जेरै माइरं देनानै रुनायबायदि संनानै जायोमोन खालि दै गुदुङाव होबाय अनलाखौ आरो खारै होबाय बेबायदिनो संख्रि बानलु बिदिजोंनो ओंख्रिफोरखौ जायोमोन दानि मुगानि बायदि होफब होफाब जेबो गैयामोन गासैबो मैगं लाफा मैगं गासैखौबो रुनानैसो जायोमोन बायदि रोखोमनि जेखि मुवाफोर मैगं हारिनि मुवाफोर मोना मानो गासैखौबो रुनानै जायोमोन जेरै दा दानि जुगावथ' बेबायदि गैला गासिबो एउनायजोब दा जों जोङो एउनाय जों जानायजों बेबायदिनो देहाफ्रा असुबिदा जाबाय एउखां सावखां बांसिन जानायनि थाखाय नाथाय गोदोनि दिनाव आबै आबौमोना बेबायदिनो रुनानै जानायनि थाखायनो गोबावबो जोरोमोन देहाफ्राव बायदि रोखोमनि सालु साला जेबो गैयामोन दानिबादि गेसट्रिक नो माबानो बेफोरबादि बेमाराथ' गैखायामोन मानोना रुनायखौ बांसिन जायोमोन नालाय बेखायनो गोदोनि मानसिफोरबायदि गोबाव जोरनो हाला दानि मुगानि मानसिफ्रा होफब होफाब गैयिनि थाखाय गोदो जोंफोर आबै आबौमोना गोबाव जोरलांदोंमोन